नों समायना दखान दा आंनो फिसाजोनो साइखेल नांगौमोन हाय साइखेल दंना गैयाथाय नोंनाव लेडिस मा मा कालार दङ गोसोमहाङालाय बिसिबांथो लागोन मोनब्रै मोनबासो लागोन मा होनो सिटि बाइक सिटि बाइकखौ औ ओमफ्राय ओमफ्राय दामालाय बेसेथो बुंगोन एसे खमाव मोना लानायाथ' लागोन फिसाजोनो नांगौ स्कुलआव थांनो मानो थाबायनो दिगदार ना एफा गोजान आं दाहायनो थांनायसै नों साइखेलखौल' औ दा थिनथासोआव थांनाय आं

इसे नाजानायसै र' हागोन बायदिबा थांनायसै साइखेलखौथ' दिनैनो लाबोखागोन

साइखेलआलाय नांखागौ लायखागोन दामलाबो होनलाबो एसे खमायदो आरो मोखां औ एसे खम खमलाबो हरदो नोंथाङा बे आं फसायनाय बे गोसोम बा निलाखौनो दोनबानो जाबाय औ दे दे दोननायसै होमबा दा थांनोसै आं